हैलो अरे सेठ मार्केट में जेको नओ फोन आयो आहे वि विवो वी सतावीह उओ तव्हां वटि अची वियो हिन जो मूंखे अघु ॿुधायजो घणो पए थो हले बाज़ारि में हांजी हिन में कलर घणा ईंदा आहिनि हिन जो मूंखे पहिरियों त कू मूं मां फोन वठां थो केमेरे लाइ मूंखे तव्हां इन जो केमेरे जो रिव्यू ॿुधायो केमेरे यो रिव्यू कींअ आहे हांजी हिन जो मूंखे हांजी हिन जा फोटा फोटा ब्लर थियण या त फोटा फाटे त अहिड़ो त कुछ कोन्हे न हा हिन जी बैट्री यो कमु काज कींअ आहे तां तव्हांजे तां तव्हांजे के अंगद कस्टमर या तव्हांजे के फैमिली में इहो फोन वरितो आहे हिन सां गॾु बॉक्स में कहिड़ी कहिड़ी शयूं मूंखे मिलंदियूं

अने ॿियो मां पुछां ॿियो के हिनमें गेम ने इहा सभु बराबरि हलंदो आहे की हुनमें को लेग कंदो आहे मोबाइल सही आ सेठ त तव्हां मां इहो फोन तांई दुकान ते मां सुभाणे केॾीमहिल अची सघां तो केॾीमहिल खुलंदी आ तव्हांजी दुकानु त हाणे मां सुभाणे ई सुभाणे ई अचां तो तव्हांजी दुकान ते हा त मां सुभाणे अचांव थो इहो फोन वठणु

मुखे मुखे हिकु इओ पुछणो हो त मुंजे वटि हींअर छा फोन ज पैसा कोन्हनि त मूंखे इहो फोन आहे नि हफ़्तनि ते वठिणो हुओ मूंखे मूंखे हफ़्तो घणो हफ़्तो भरिणो पवंदो मां घटि में घटि हफ़्तो रहे अहिड़ो मूंखे करिणो आहे

हांजी हा हांजी त मां तव्हांजी दुकान ते सुभाणे मुलाक़ात वठांव थो त पाणे ई सुभाणे गॾिजऊं ता फोन वठणु हांजी हांजी सुभाणे अचांव थो हांजी हांजी जय झूलेलाल